हैलो स्विगी मां तव्हांखे ॿ पालक पनीर ऐं चारि रोटियूं ऐं ॿ जीरा राइस ऐं चारि पापड़ चयां हुआ चइनि माण्हुनि जी रोटी हाणे इनमें ॿ छाछ जी बोटलूं विझी छॾिजो विझी करे मोकिलाइ छॾिजो